उन्नी अक्टूबर दो ज्हार चार नौ नवम्बर दो ज्हार दो कत्ती दिसम्बर दो ज्हार छे त्रेई फरवरी दो ज्हार अट्ठ ते पंज दिसम्बर दो ज्हार तेरां